मैंने पहला सामान डब कंपनी का कंडिशनर खरीदा था उसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर थी इसके साथ ही मैं अन्य साथियों को भी सलाह देना चाहूंगा कि इस कंडिशनर को ज़रूर खरीदना चाहिए यह कंडिशनर का कंडिशनर मुझे पास की ही दुकान में मुझे प्राप्त हो गया मुझे बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी साथ ही साथ साथ ही साथ ये जो सभी दुकानों में उपलब्ध है इसके अलावा ये कम कम कीमत में भी प्राप्त हो रहा है यदि अन्य अन्य डब से तुलना करें तो बहुत बेहतर इस्थिति में पाते हैं इस कंडिशनर को इसके साथ ही इसको लगाने से मुझे लगाने के बाद किसी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा और इसके अलावा जो हैं सारी चीज़ें बेहतर तरीके से रहीं तो मैं अन्य साथियों को भी इसके बारे में बता रहा हूँ और जो अपनी आवाज़ अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि लोगों के जो भुगतान कर रहे हैं कंडिशनर पे वो अच्छी गुणवत्ता का लोगों को प्राप्त हो पाए